अ आच्चा आच्चा

दा जों गिबियावनो बुंनांगोन

दा जोंनि बे उदालगुरि जिल्लाखौनो होननांसिगोन बेवहाय जोंथ' सिगाङावनो बर'खौनो लाग्रोनांसिगोन बर' दङ असमिया दङ राभा दङ नेपालि दङ बिहारि दङ बाङालि दङ आरो खत्रिफोर दङ आरो मनिपुरिबो दङ बेबायदिनो आरो सान्थालिबो दङ बा आदिबासिफोर दङ बेबायदिनो गोबां हारि माहारि ज' जानानै जोङो मोनसे जायगा हिसाबै दङ आरोकि ओनसोल हिसाबै हालाम हिसाबै दा बेवहाय जानाय लोंनायनि गेजेरावथ' औ बेवहाय जोङो बर'खौनो होननांगोन जोंनि बे टाउनखौ लानानै आरो सोरगिदिं गामिखौ लानानै नायोबा जोंनि बर'आनो बांसिन आरोकि दा औ बर'फोरनि जानाया दानिल' नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौ समनिफ्रायनो जोङो जानाय लोंनाय हुदाखौ मोनबोगासिनो दङ जेनेबा जोङो बे मिथिंगा बिखानिफ्राय माखासे बुथुमनानै मोननाय जेरैहाय खेराइ दाफिनिफोर लोन्थिफोर आरो बिदिनो जेनेबा दाउ फेन्दा बायदिसिना बेबायदि मिथिंगा बिखायाव थांनानै मोननाय बैसागु बोथोराव बिदिनो खुंखाबायसा खानानै जानाय बे दङ बेखौनो हाग्रानिफ्राय बुथुमनो बा मिथिंगा बिखायाव बुथुमना जानाय आदब लायो आरो बिदिनो जानाय होनना बुङोब्ला औ मैगं थाइगं लोगोसे बिदिनो आदार हिसाबै जानायखौ नायोब्ला जेनेबा एम्फौ साम' खांख्राइ गांजेमा सिंखावरि बेफोरखौ जायो आरो बेनिफ्राय न'आव फिसिनानै लानाय जेरै दाउ अमा हांसो बोरमा फारौ बेफोरखौबो जायो आरो लोगोसेनो गोदो गोदायबो जाबोनाय हिसाबै माब्लाबा माब्लाबा मैहुराव थांनानै सेसाफोर नेवलाइफोर बन हाफा आरो बेबायदिनो दाउनि गेजेराव सेन्देदेर दाउफोर बे रोखोमनि माने एन्जरफोर बेबायदि होनानै जानाय हुदाया गोदोनि हुदाफ्रा दाबो जायगा जायगा दं बेबायदि जायो आरोकि आरो बिदिनो गुबुन हारिफ्राबो बिदिनो गावबा गाव जानायजों जायो जेनेबा जोङो जोंनि खाथियावनो थानाय बे सान्थालिफोरखौबो जोङो बुंनांगोन जोंनि बर'नि जानायफोरखौ जोङो जा नुदों बिसोरबो जायो होनना बुंनांगोन आरो बिसोरो माब्लाबा माब्लाबा मोनसे मोननै बारासो जाबावनाय जायो औ औ औ

औ जेनेबा अनला ओंख्रि नार्जि ओंख्रि सबाय खारि बेफोरनो बर'नि एकदम मैखोम जाबोग्रा लाफा ओंख्रि गोबाब बे रोखोमनि जानायफोरा गोदोबो दङ दाबो दं आरो बेयो बर'नि बिरात फेभारेट आरो बेफोरो आरो थारुनफोर बेबायदिनो गोबां जायो आरो ओंख्रि हिसाबै जेनेबा अनलाखौ होननानै बुङोब्ला अनलायाथ' माइरंनिफ्रायनो जाहैबाय माइरंखौ सोमनानै दोननो ओमफ्राय बेखौ उवालआव देदो बा आजिखालि माने ग्राइण्डारफोर लायोसै दानि दिनाव बेफोराव बेखौ माने गुन्दै खालामदो बेनिफ्राय बेखौ औ गुन्दै खालामदो आरो बिदिनो सारायफोराव बा देबसिफोराव दै होना दै गुदुं होनानै दै गुदुङाव बेखौ होसननानै एरग्लिदो आरो बेनि लोगोसे नायानो जा बेदरानो जा बेखौ होनोब्ला सिगाङावनो एवनानै लाखाना दोन्थ'ना ओमफ्राय बेखौ उनाव बे गोदौनाय अनलायाव होनानै औ आरो बिदिनो मा मा होयो लकेलि माने मस्ला मस्लिफोर बै दुन्दियाफोर हाइजेंफोर गंगार दुन्दियाफोर बेबायदि होनानै बेखौ मोदोमफ्रु खालामनानै जायो आरो खोब गोथाव अनलाखौ अबयस्से दानि माबाफोरा गोदान गोदान बे उजिबोनाय थाउनाव थाग्राफ्रा जाखांबोनाय हयथ' लाइमोन सिख्लाफ्रा बाराद्राय गोथाव संनो रोङाबो जानो हागौ आरो किन्तु गामिफोरनियाव पाक्काजोब

औ देह औ देह साबायखर थाबाय